हेडफोन हो एक इलेक्ट्रोनीक प्रोडक्ट जाचो बरो तसोच वायट उपयोग जाता मनशाच्या भलायकेचेर हो वस्तू खूब बरी तशीच वायट ही वस्तूक लागून मनशाचे कानाचो परदो वीक पडता ही वस्तू खुबशीं जाणां बऱ्या गजालीक यूज ओर वापर करता तशीच खुबशे जाणांक ह्या गजालीचो आरोग्याचेर खूब वायट परिणाम घडटा आतांचीं ल्हान भुरगीं ह्या वस्तूक खूब आकर्शीत जातात जे करून ल्हान भुरग्यांच्या कानाचेर वायट पनि परिणाम पडटा ही वस्तू जायते ब्रेंडाची आसता जशें की खूब अशा ब्रँडाची आसता बोट सॅमसंग मागीर हो प्रोडक्ट दोन भशेचो आसता एक वायरलेस आनी एक वीथ वायर हे प्रोडक्ट यूज केले म्हणटगीर मनशाक हेल्ताचो आरोग्याचो वायट परिणाम पडताच तसोच कानाचेरूय परिणाम पडटा हो प्रोडक्ट यूज वापर करप पूण कमी वापर करप हें ध्यानान धरून हें वस्तूचो वापर करप